हमरा भारतमे साफ सफैआ अभियानके बार बार बहुत अच्छासँ लगायल गेल हइ आओर साफ सफैआ बहुत ढङ्गसँ चलैए हमरासभके सफाइमे दूगो डिब्बा मिलल हइ एगो नीला कलरके आओर एगो हरा कलरके एगोमे गीला कचड़ा एगोमे सूखा कचड़ा हमसभ धरै छी सुधार अभियानमे बहुत अच्छासँ भिड़ गेल हइ गन्दगी ऊन्दगी सभ बहुत साफ सफैआसँ करै छै ओहिसभमे कोइ दिक्कत हमरा न हइ हमरसभके साफ सफैआ बहुत ढङ्गसँ चलै छै